हैलो म्हराज केह् हगाल ऐ थुआढ़ा बस ठीक मड़ो इक्क बड़ी भारी डिमांड आई ऐ थुआढ़ी थुआढ़े स्यौ बड़े शैल लग्गे दे आं ते पक्की दे नी में कोई चार पेटियां चाही दियां तुस कोई चार भेजो आं यरो इत्थें हून बड़ी भारी जरूरत लोग बड़े स्यौ स्यौ मंग्गा दे ते तुस आपूं गै भेजी ओड़ो यरो थुआढ़े उप्पर जकीन तुस अपने ग्राईं आदमी थुआढ़े उप्पर जकीन निं करना ते कोह्दे उप्पर करना तुस मिगी चार पेटियां भेजी ओड़ो नी तुस मेटाडोर उप्पर भेजो ते अंऊ पैसे थुआढ़े खातै र पाना अंजी ना ना ओह् लाल स्यौ जेह्ड़े तुसें अपनियें माम्मियें गी भेजे ते ओह् उत्थें स्येऊ दिक्खी ओड़े लोकें ते ओह् मिगी आक्खा दे स्यौ निं दित्ते तुसें ते तुसें शैह्रा की मंगाने थुआढ़े शैहरियें दे स्यौ इन्ने रसदार ते बारां आह्लियां मेटाडोरां च भेजो ते अंऊ इत्थें तुआरी लैगा ठीक ऐ तां बड़ा बड़ा शुक्रिया